हैल्लो राहुल जी जि'यां तुसैं असें सनाया कि बावे आह्ला टैम्पल ऐ जेह्ड़ा हुन जि'यां इलै अस जम्मू बस स्टैंड आह्ली साइड आए दे इ'यां बावे अल टैम्पल कोल जाना ते कि'यां जाना मतलब के मेन ट्रांसपोर्ट केह् ऐ साढ़े कोल ठीक ऐ

अच्छा

च चलो शुक्रिया